हेलौ बाबु रिजेन नोंनियाव अट'आव दहाय आङो टाउनआव थांनानै फैफिनायाव बेग बावलांबायहाय नोंनि अट'आव थालांनाय जादों नोङो अननानै होफैनो हागोन नामा आंनि न'सिम जेनबा आङो नै तिनालि मोनबाय तिनालिनिफ्राइ न'आव फैबाय आङो दाइरेक्ट दाथ' आङो थांफिनोबो मानसि गैया न'आव आरो आंबो फैफिननाय जाबाय ओंखायनो नों अन्नानै होफैदो नामा रिजेन नों असुबिदा गैयाबा जेनबा दसे सालायनानै फैफिनानै एसेबाबो अननानै नों आंनि न'सिम होफैनानै थांबा मोजां जागौमोन आरो आङो थांनो थाइम जालासैना बेखौ लानानै फैनोबो थाइमआनो जाला नै आङो टाउनआव थांदोंमोन एसे खरस लायनो होनानै थांनाय जादोंमोन दहाय फुङाव ओमफ्राय दा नै फैफिननायाव नोंखौ सिनायनायबो जाबाय थिग थाग गोसोआ एसे गोजोननाय मोनबाय नोंखौ सिनायनायखाय फन बुहरनाय जादों आङो जेन'बा बेगआथ' नोंनाव गारियावनो गारबोनाय जादों आङो नोंनाव थांफिननाय बादिखौनो मोन्दों आं बेगखौ ओंखायनो नों अननानै खुनुरुखुम न' फारसेथिं आंनि बे बेगखौ दोनफैनो हागोन होननानै सोंहरदां मानो होनोबा बे बेगआव फैसाबो एसे दङमोन ओमफ्राय बेसेन गोसा दखमेन्टसफोर दङ आदार कार्ड भतार कार्ड पेन कार्ड ओमफ्राइ पासबुक ओमफ्राय माबा माबि दंजोबो आरो बे बेग सिङाव फैसाबो एसे बुरजायानो दङ ओंखायनो आं नोंखौ न'सिम खुनुरुखुम फैनानै आंनि बेगखौ होफैदो होननानै माबादां रिकुइस खालामदां अननानै होफैदे रिजेन बाबु होफैदो आंनाव